تعلیمی نظام جو ہے انڈیا كے اندر بہت ہی كمزور ہے اور اس اس دور كے اندر جو ہے تعلیم جو ہے بہت ہی مہنگی ہو چكی ہے اس كی بنا پر كہ اكثر گھرانے كے جو لڑكے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں نہیں كر نہیں كر پاتے ہیں اور جتنی سستی تعلیم ہوگی اتنی ہی لوگ آبادی زیادہ پڑھی لكھی ہوگی اس وجہ سے جو ہے تعلیم زیادہ سے زیادہ سستی ہونی چاہیے اور كم سے كم اس سے جو ہے تعلیم كو جو ہے فروخت ہمیں ملے گی اور علاقوں میں تعلیم بہتری کے كیسے كے لیے كیسے اقدامات كر سكتی ہے اقدامات یہی ہے جتنے بھی جیسے بہت بڑے بڑے ٹیچر ہیں ہندوستان كے اندر جو كم پیسوں میں تعلیم كو فرق دیتے ہیں جیسے یو پی ایس سی كی جو پڑھائی ہے خان سر ہو گئے یو پی ایس سی کی جو ٹیچر ہیں سر ہو جو ہیں ان كے ہمیں رائے كو لینا چاہیے اور تعلیم كو اتنی سستی كر دینی چاہیے كہ اگر گھر كے اندر ستر سال كا بڈھا بھی اگر پڑھنا چاہے وہ پڑھائی كو حاصل كر سک حاصل كر لے اور اس میں جو سب سے زیادہ جو تعلیم كو جو بگاڑنے والے جو بگاڑنے كی جو سب سے زیادہ رول ہے وہ ہے پولیٹیشن كا جو جو تعلیم كو جو حاصل تعلیم جو مہنگی ہے یہی ان لوگوں كے بنا پر ہے جو پولیٹیشن ہیں كیونكہ اگر تعلیم مہنگی ہوگی تو پولیٹیشن جو ہے نہیں چلے گا اور جب پولیٹشن چلے گا تو تعلیم پولیٹیشن ہی چلتا ہے اسی جہالت كی بنا پر كہ جس كے پاس تعلیم نہ ہو اور جس كے پاس تعلیم ہوگی وہ ہر چیز كو جانے گا